जी सन जल गई थी आपकी जी सर आपकी मोटर बन जाएगी हर अलग अलग कम्पनी की मोटर आ रही हैं अलग अलग चार्ज लग रहे हैं उसका आप ये कौन सी डलवाने चाह रहे हैं आपके ऊपर है एक एक आएगी दस हज़ार रुपये की जो हेवी ड्यूटी मोटर है कॉपर की आएगी आपकी और आठ चार की आएगी आपको और आप बताइए आपको काहे में डलवाना केवल डलवाना ठीक है सर आपके नलकूप में डल जाएगी तो नहीं ये मेरा नम्बर है सर और आपको और एक्स्ट्रा चार्ज लगवाना सर आपको मोटर में अलारम भी लगवाना है तो वह भी लग जाएगा सर आपका सर उस पर पाँच सौ रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपका मोटर भर जाएगी तो आपका पहले से आपको बता देगा तो उसमें भी अलग अलग क्वालिटी आती है आप उसमें भी आप परचेस कर सकते हैं जैसे चाहें आपको और मोटर में सर आप कल दो बजे तक आपका काम हो जाएगा सर आपके घर पर आ जाएँगे मतलब लेकर आप मोटर बता दीजिए अलग अलग रेट की हैं कॉपर की भी है ऐल्मूनियम भी है और

सर उसमें गैरन्टी आएगी नौ हज़ार वाली में एक साल की गैरन्टी आएगी और दस हज़ार वाली में सर आपको डेढ़ साल की गैरन्टी आएगी

उसमें आपको गैरन्टी कार्ड भी मिल जाएगा और ठीक ठीक है सर